زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا تھوڑا مشکل تھا بٹ یہ میں نے کر دکھایا کر لیا بنا لیا میں نے بریانی بنائی تھی زیادہ لوگوں کا تھا بیس لوگوں کا کھانا اچھا بنا تھا اور بہت ہی ٹیسٹی بنی بریانی میں نے اُسے ٹیسٹی بنانے کے لیے اُس میں کلر بنا ڈالا وہ اچھی دکھے تاکہ رنگ برنگے کلرس ڈالے وہ دکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی تھی اور اِس کا ٹیسٹ بھی کھانے میں بہت ہی اچھا تھا بریانی اگر چاول بگڑ جائے یا گوشت گوشت تو جلدی نہیں بگڑتا چاول ہی بگڑ جاتا ہے اگر چاول صحیح اُتر گیا ہمارا تو بریانی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اچھی بنے گی اگر چاول بگڑ گیا تو ہماری بریانی بھی خراب ہو جائے گی تو سب سے بڑا ہمارا کمال ہوتا ہے کہ ہم چاول سب سے صحیح اُتاریں اور چاول ہی اگر صحیح اُتر گیا تو ہماری بریانی بہت ہی زیادہ اچھی دکھنے میں بھی رہے گی اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگی